हाँ नमस्ते कौन बोल रहा है अच्छा कहाँ से बोल रहीं किस बच्चे की मम्मी बोल रही हैं अच्छा चंदौली जिला से बच्चे का क्या नाम है आपके किस क्लास में है तीन मैं पड़ती और कहाँ जाना है आपको दुबौलिया जाना है यह बताईए कि बड़ा पढ़ाई में इतनी लापरवाही कर रही हैं इतना बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उसके बावजूद हर समय छुट्टी माँग रही है बच्चे के लिए हाँ अरे अरे तो ठीक है शादी पड़ेगा कभी होगा लेकिन बच्चे की पढ़ाई का भी तो ध्यान देना है अगर घर पर कोई हो तो उसके सहारे छोड़ दीजिए बच्चे को आप बार बार अब्सेंट करती हैं लेकर घूमने ले चली जाती हैं क्या पढ़ेगा वह

तो शादी एक दिन पहले चले जाईए तो एक दिन पहले चले जाईए ऐसे पढ़ाएँगी बच्चे का अभी हाफ इयरली इग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखी हैं ना कि आपके बच्चे का कैसा नंबर आया है इतना पढ़ने में लापर हर एक विषय में उसका कम नंबर आया है अरे आगे से तो पहले अभी से ध्यान दीजिए क्यों आगे से ध्यान देंगी तो शादी में जाना बहुत ज़रूरी है ठीक है लेकिन बच्चे की पढ़ाई ज़रूरी है कभी केहती हैं कि बीमार हो गया है कभी यहाँ लेकर चली आ गई तो कभी कोई त्यौहार है ऐसे बच्चा पढ़ाई करता है ठीक है देखिए विश्वास है लेकिन बच्चे के पढ़ाई से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए आप पैसा खर्च कर रही हैं बच्चे को पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए ना आपको अच्छा तो आप कितने दिन के लिए जाएँगी पाँच दिन के लिए अभी तो बोल रही थी पंद्रह दिन अब पाँच दिन ना ठीक है पंद्रह दिन मत कीजिएगा ठीक है ठीक है आप फिर देख लीजिएगा लेकिन कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी वापस आ जईए और इसके बाद फिर बच्चे की पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए ठीक ठीक है ठीक है तब ठीक नमस्ते